गोंयान अशे खुबशे प्लेसीस आसा जंय आमकां खुबशे पयलींचे बद्दल सांगून दिता जशे की आमचे खुबशे फोर्ट आसा रेसमारगस फोर्ट आग्वादा फोर्ट काब दे राम फोर्ट थंय आमचे पुर्तुगेज सरकारानी बांदिल्ल्यो ते ते आजून मेरेन बरे प्रमाणान आसा थंय खुबशे लोक आनी ट्युरिस्ट पोवपाक येता कारण तांकां आमचे पयलींचे जे पयलींचे ते पुर्तुगेज टायमाचे शस्त्र आसा ते पळोवपाक मेळटा आनी थंय खुबशे ट्युरिस्ट येवन फोटो काडून व्हरतात आनी ते खूब खूश जाता आम गोंयान खुबशे अशे फेस्टिवल्स जाता जंय बसून तांकां वचपाक मेळटा वास्कोन सप्ताक जाता ते बसून एक पयलींचे महामारीक लागून स्टार्ट जाल्लोलो आनी हे सात दिसाचो सप्ताक आमच्या वास्कोन जाता आनी शिरगांव आमचे लयराईचे देवळान बसून होमखंड जाता थंय खुबशे लोक वयतात आनी मजा करता आनी थंयचे खूब किदें खूब किदें कळपाक अशें कळटा गोंयान गोंयान गडे उत्सव बसून जाता थंय बसून दुस लोकांक खुबशे थंय बसून लोकांक खुबशे आमकां नवो अणभव असो मेळटा पळोवपाक आनी लोक खूब प्रमाणानी थंय जाता ओल्ड गोवा चर्चीन बसून आमकां खूब किदें पळोवपाक मेळटा थंय आमचो सेंट फ्रेंसीस झेवियर आसता आनी वर्सान वर्स ताका सकयल काडून ताक आमकां ताका पोवपाक मेळटा आनी ही फेरी खूब लागता थंय बसून आमचे खुबशे ट्युरिस्ट येता ताका पोवपाक आनी तांकां खूब बरो अणभव मेळटा ओल्ड गोवा ओल्ड गोवा ही